साढ़े इत्थें वैसे लागै ब'न्ने ते कोई बी मिनरल निं ऐ पर साढ़ी स्टेट जम्मू कशमीर दे बिच पिच्छें जेहा कोई साल पैह्लें लिथियम मिलेआ हा ते खैर लिथियम बी बड़ी फायदेमंद चीज़ ऐ ते कीमती चीज़ ऐ लिथियम कन्नै बैटरियां बनदियां न खैर में ते इ'न्ना पता निं ऐ पर लोग आखदे न जेह्ड़ी लिथियम दी बैटरी होंदी ऐ ते ओह्दी उमर बड़ी जादा होंदी ऐ ओह् मती चलदी ऐ कोई पंज छे साल बी इक्को बैटरी कड्ढी दी ऐ ते खैर में एह्दे बारे च वैसे पता ऐनी ऐ भई लिथियम दी बैटरी कि'न्ने चिर चलदी ऐ साढ़े होर बी मिनरल पाए जंदे न जि'यां कि कोल जिप्सम लाइमस्टोन मार्बल ते ग्रेफाइट बी होंदा साढ़े ते इंदे बारे च मिगी इ'न्ना पता निं ऐ इ'यां बी मिगी थोह्ड़ा मिनरल दे बारे च पता घट्ट ऐ क्यों ताकि इ'यां के में जेह्ड़ी मेरा जेह्ड़ा स्कूल सब्जेक्ट होंदा हा नी ते ओह्दे बिच में पढ़ी दी ऐ पॉलिटिकल साइंस ते मिनरल जेह्ड़ा ऐ एह् होर सब्जेक्ट च आंदा हा एह्दे बारे च मिगी कोई इ'न्ना पता निं ऐ पर लिथियम दे बारे च मिगी पता ऐ न्यूज़ दे बिच आंदा रैंह्दा हा ओह् खबरां दे बिच ते ओह्दे कन्नै मिगी थोह्ड़ा पता लग्गी आ